हेल्ल' नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव पर्कनि मम' जागोन ना सुपआव बांद्राय बिबांनि चिलि आरो मस्ला होनो नाङा उन्दैफोरबो जागोन फैनाय समाव टमेट' स'सजों लोगोसे बिलआ बेसेबां जायो बेखौबो लाबोफा